गावखौ बेराम गैयै लाखिनो थाखाय आंहा माबाफोर फिसा खामानि बा खारनाय जगिं खालामनाय बायदिसिना गैया मानोहोनोब्ला आङो न'खर बेंगिरि हिसाबै आङो फुंनिफ्रायनो सिखार खांनायनि उनाव आं दा सानदि समाव आङो ब्रै बाजि आव सिखारो ब्रै बाजिआव सिखारनायनि उनाव आङो सिथ्ला सिबो सिथ्ला सिबनानै आङो सिथ्ला सिबखांनायनि उनाव थोरसि ल'था सुस्रांनाय जायो थोरसि लथा सुस्रांनायनि उनाव आं आंनि गथ'नो गथ' आरो न'खर फेमिलिनि थाखाय जानाय लोंनाय ब्रेकफास्ट खालामनाय जायो ब्रेकफास्ट खालाम खांनायनि उनाव आङो थांनाय फैनाय फरायसालिआव आंनि फिसाखौ दिनै आङो आथिं जोंनो लांलाय लाबोलाय खालामनाय जायो बिनि उनाव आङो फरायसालिआव हगार हरखांनायनि उनाव दिनै फरायसालिआव गथ'खौ फरायसालिआव हगार हरखांनायनि उनाव आङो न'आव फैनानै संनाय खावनाय खालामनाय जायो संनाय खावनाय जाखांनायनि उनाव फिसाखौ ग्रोब फरायसालिआव आथिंजोंनो थांलाय फैलाय लांलाय लाबोलाय खालामफिननाय जायो बे बायदिनो

खारनाय बारनाय बेमार आजारनिफ्राय बारगनायनि थाखाय बेफोरबायदि राहाखौ खालामाब्लाबो न'खर बेंगिरि हिसाबै आं बेफोरबायदि राहाखौ मावनानैनो आरो न'खराव जिसिबां खामानिफोर थानाय खामानिखौ मावनानैनो आङो आंनि देहाखौ गोगोयै लाखियो